हम यदि गायन में शब्दों की बात करें उसकी गति की वाक्य रचना और उसकी व्याख्या की बात करें तो यह अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्णता रखती है गायन शैली में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको सुर से कुछ शब्दों को बहुत धीरे से बोला जाता है तो कुछ को उठाकर बोलना पड़ता है यह बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण रखता है गायन शैली में ऊँचा नीचा सब प्रकार का गायन रहता है जैसे हम कुछ सोंग्स होते हैं जो बहुत ही स्लो होते हैं जिसमें लगभग सभी सामान ही गति से चलता रहता है हमारा गाना पर कुछ ऐसे होते हैं जिसमें हमें कई बार उतार कई बार चढ़ाव उस गाने को बनाते तक या उसे गाते तक देखने को मिलते हैं उसमें वाक्य रचना हमारे शब्द का चयन उसकी जिसे हम उस ढंग में व्यवस्थित करते हैं वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए ताकि वो एक बहुत ही अच्छा प्रभाव दिखा सके सामने वाले व्यक्ति पर यदि कोई आप को सुन रहा है तो वो ये ना सोचे कि मैं यहाँ क्यों बैठ गया इसके शब्द तो ऐसे ही हैं या इसने गलत शब्दों का चयन किया नहीं बल्कि वो सुनकर यही सोचे कि यह व्यक्ति बहुत अच्छा है इसके शब्दों का चयन अच्छा है इसलिए इसे सुनना भी चहिए इंटरेस्ट आना चाहिए उन्हें सुनने में